کچھ سال پہلے اپنے ہمارے علاقے میں بیل گاڑیوں کا دور تھا مطلب کہ لوگ کہیں آنے جانے میں بیل گاڑی سے سفر کیا کرتے تھے اور اس سے وقت زیادہ لگتا سامان ڈھونا ہو یا کہیں کا سفر کرنا ہو ایں یہاں تک کہ گاؤں دیہات میں بیل گاڑی کا استعمال لوگ اناج ڈھونے کے لیے اناج ڈھونے کے طور پر بھی کیا کرتے تھے تو یہ اس میں بیل گاڑی میں تو ہمیں کسی طرح کا مطلب کہ پیٹرول ڈیزل ان سب کا جھنجھٹ نہیں ہوتا ہے ان سب سے بالکل بری ہو کر کے لوگ مویشی کے طور پر بیل کا استعمال کرتے ہیں اور بعض جگہ بیل گاڑی کے جگہ بھینس کا بھینسا گاڑی کا بھی استعمال کرتے ہیں مطلب بھینسا کا استعمال کرتے ہیں اور بعض جگہ اونٹ کا استعمال کرتے ہیں تو بیل گاڑی کچھ ابھی بھی بہت سارے دیہاتی علاقوں میں بیل گاڑی کا استعمال ہوتا ہے اور یہ گڑھا میں بھی اس کو آرام سے آرام سے لے جایا جا سکتا ہے اس میں مال لوگ ڈھوتے ہیں تو میں نے وہ سب دور دیکھا ہے اور بکری اور مرغ کی لڑائی بکری مرغ عام طور پر ہوتا ہے جب بکری مرغ ایک جگہ ہوتے ہیں تو دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے خاص کر کے مرغی کا بچہ اگر چھوٹا ہو تو اس کے لیے مرغی بکری کیا بڑے بڑے جانور انسان پر بھی حملہ کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے بچاؤ کے لیے ہے نا تو یہ سب جانور جو ہے آپس میں جس جانور کے پاس بچہ ہوتا ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہیں اس بچے کی حفاظت کے لیے جانور دوسرے جانور سے لڑائی کر لیتے ہیں خاص کر کے یہ سب پرندوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے مرغیوں میں کوا یہ سب جو پرندہ ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دوسرے جانور انسان سب پر حملہ آور ہوتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اور تو یہ سب گاؤں دیہات میں یہ سب ماحول ہے مرغ کی لڑائی ہے نا اور بیل گاڑی کا تو بچے اس پر سفر اس کا بھی سہانا ہوتا ہے بیل گاڑی سے بھی سفر کرنا اور یہ بہت اس سے سفر دھیرے ہوتا ہے دھیرے دھیرے کرنا ہوتا ہے اس کی رفتار بہت سست ہوتی ہے بیل گاڑی کی رفتار اور خاص کر کے لوگ جن کے پاس مویشی ہے بیل ہے تو اس سے سفر کر کے اپنا روزگار بھی چلاتے ہیں اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور بیل گاڑی کو سے کرایہ بھی کماتے ہیں تو اب ان سب کا دور نہیں رہا اب ان سب کی بیل گاڑیوں کی جگہ اب بہت ساری گاڑیاں سفر کے لیے مال ڈھونے کے لیے ہمارے یہاں آ گئی ہیں مزید اب اس کے لیے اس سے بھی سہولیاتی سہولتیں سہولتیں سہولتیں فراہم کرانے کے لیے جدید گاڑیاں جدید ڈیزائن کی گاڑیاں کا لوگ اب سہارا لے رہے ہیں یہ سب پہلے کچھ وقت پہلے ہوتا تھا لیکن ابھی کچھ دیہاتوں میں یہ دور ابھی چل رہا